جب کبھی میرے گھر مہمان آتے ہیں تو میں ان کا بہت اچھے سے بہت پیار سے استقبال کرتا ہوں اور میں ان کی مہمان نوازی بھی بہت اچھے سے کرتا ہوں مہمان آتے ہیں تو پہلے میں ان کو ٹھنڈا کچھ پلاتا ہوں اس کے بعد ان کے لیے ناشتہ لگواتا ہوں چائے بسکٹ کیلے فروٹس نمکینس کول ڈرنکس وہ ساری چیزیں ان کے لیے لگائی جاتی ہیں اور جب مہمان آتے ہیں تو میں ان کی خاطرداری اور زیادہ اچھے سے کرتا ہوں ان کو کھانا بھی کھلاتا ہوں بنا کے بریانی قورمہ بٹر چکن اور طرح طرح کے آئٹم میں ان کو بنا کے کھلاتا ہوں جب مہمان آتے ہیں تو انسان خوش ہوتا ہے اور ان کی خاطرداری اچھے سے کرتا ہے ان کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتا ہے ان کو اچھے سے کھلاتا ہے پلاتا ہے